हमर चित्रकलाके बारेमे हमर एकटा गुरु छलखिन हँ जे हमरा सीखाबै छलखिन हँ चित्र केनाइ आओर केना की चित्र कयल जाइ छै एकदम सावधानी पूर्वक सीखबै छलखिन हँ कहै छलखिन हँ की एकदम सम्हैलके ड्रॉ अथी चित्रकला बनाउ जे गड़बड़ नहि हुए अच्छासँ बनि जाइ सुन्दर लागै देखऽमे जतेक अच्छासँ बनेबै ओ ओतेक सुन्दर लागत आओर लागत जे की एकदमसँ अहाँ हमर मैथिली चित्रकला अइ आओर किछु नहि जेना मधुबनी जिलामे बनायल जाइए चित्रकला तहिना ओहे हमरा टिप्स दै छलखिन हँ कहै छलखिन हँ की एकदम पतला अथीसँ करऽ लए एकदम अच्छासँ अथी चित्रकला बनाबेवला आबैये बहुतेक सारा समान जे अहाँ दोकानसँ खरीद कऽ ओइसँ बनाके एकदम अच्छासँ बना सकै छी या फेर अहाँ रङ्गासँ बना सकै छी बहुत सारा एहन चीज छै जेना सर कहै छलखिन हँ जे अहिना कऽके बनाउ अच्छासँ बनाबऽके लेल ताकि ओ सबके अच्छा लागै आओर बनाबहोमे अच्छा लागै आओर खराबो नहि हुए एकदम सम्हैलके नहि तऽ कहै छलखिन हँ की अगर अगर अहाँके पास अथी नहि अइ रङ्ग जादा कलर नहि खरीद रङ्ग नहि खरीद सकै छी तऽ अहाँ अपन हाथेसँ जे अहाँके मम्मी मैथिलीमे तऽ सब मिथिलाञ्चलमे तऽ सब पयर रङ्गै छथिन ने उहे रङ्गसँ एगो डि एगो डब्बा लऽ लिअ ओही डब्बा मऽ एगो मुन्ना मे छेद कऽ दियौ और ओयमे रंग धऽ लिअ और ओहीसँ बनाउ ताकि अहाँके ओ रङ्गोलियो बनि जाइ एकदम पतला लाइनमे आओर सुन्दरो लागे आओर देखऽमे एहन लागे जेनाकि कतेक लोग अच्छासँ मतलब की एकदम ध्यानसँ बनेने छै मस्तसँ ओहे लऽ हमर सर कहै छलखिन हँ सीखाबै छलखिन हँ ओहे हमरा अनेक प्रकारके टिप्स दै छलखिन हँ आओर कहै छलखिन हँ की एनाहिते बनाबऽके लेल हम गलती हमर हम गलत बना दै छलियै तऽ सर हमरा कहै छलखिन हँ की एना ने एना बनाउ एना बनेबै तऽ लोक कहतै की अइ चित्र कलाके अहाँ अथी करै छी मजाक बनाबै छियै अहिके लेल हमरा सर डा अथियो करै छलखिन हँ बात कहि दै छलखिन हँ आओर कहै छलखिन हँ की एकदम अच्छासँ बनाउ ताकि अहाँके ई लोक कहै की एकदम हमर मिथिलाञ्चल के ई अथी चित्रकला अइ जे देखहोमे अच्छा लागा आओर करहोमे अहाँके अच्छा लागै अहाँ करबै तऽ अहाँके देखलासँ सब सीखत ने ओही लऽ हमर सर इएह टिप्स दै छलखिन हँ ओ कहै छलखिन हँ जे अहाँ चित्रकला बनाउ फूल बनाउ रङ्गोली बनाउ सब किछु रङ्गोली बनाउ जेना पेड़ बनाउ सब हमरा सर बता दै छलखिन हँ कहे छलखिन हँ पहिले मिट्टी दियौ मिट्टी करियौ फेर जड़ फेर जड़ करियौ फेर तना तक लऽ जइयो पत्ता दियौ तना दियौ सब किछु दियौ तब ओ रङ्गोली बनत जाके पहिले तऽ सर बहुत ही ध्यानसँ पढ़ाबै छलखिन हँ बहुत ही मदति करै छलखिन हँ कतबो कहै छलियै की ई सर हम सीख लेलहुँ तैयो सर एकदम कहै छलखिन हँ नहि जब तक अच्छासँ नहि सीखबही तब तक अहाँ चित्रकलाके मजाक बना देबै एकदम अच्छासँ बनाउ आओर सरे कहै छलखिन हँ की जे अच्छासँ बनाउ आओर एकरा खराब नहि करियौ अहाँ अच्छा बनेबै तऽ सब अच्छा बनेतै एकके देखलासँ एक सीखै छै ने ओही लऽ ई बात हमर सर बार बार कहै छलखिन हँ हमरा आओर हम इंस्टाग्राम आओर फैसबुक व्हाट्सऐप आओर बहुत सारा एहन ऐप अइ यूट्यूब जेना भऽ गेल तऽ एतेक एहनेके जेना कोनो हमरा रङ्गोली देखलहुँ आओर अच्छा लागि गेल मनके भा गेल तऽ हम ओहे देख लै छी आओर ओही ओहेमे सँ ओकरा देखिके अच्छासँ समझिके एकदम ध्यानसँ देखलहुँ आओर ने समझमे आयल तऽ ओकरा ऑन कऽ देलहुँ आओर ऑन कऽके जेना जेना कहलथि तेना तेना केलहुँ तऽ बनि जाइ छै कभियो कभियो खराब बनि गेल तऽ ओकरे फेर सुधार केलहुँ आओर एनाहिते भऽ जाइ छै तऽ कभियो कभियो तऽ हाथे तऽ छै केनाहितो भऽ जाइ छै लेकिन तैयो हम कोशिश करै छी की हमरा बूते मिथिला चित्रकला अच्छासँ बने ताकि हमरा लोग हमर पहचान अइ की हम मिथिलाके छी आओर हमरा मिथिला चित्रकला नहि आयत तऽ ई तऽ बहुत शर्मके बात छै ने अहिके लेल हम मिथिला पेंटिंग सीखै छी आओर हम एहि लऽ फेसबुकपर बहुत सारा लोकके फॉलो केने छी इंस्टोग्रामपर फॉलो केने छी आओर यूओ ट्यूब पर फॉलो केने छी ताकि हुनका सबसे किछ नया नया टिप्स हम पाबि सकू ताकि हमर चित्रकलाके बारेमे आओर जानकारी हमरा मिल सके बस एतबे हम कहऽ चाहय छलहुँ